मां साईं वारो ॻाल्हायां थो तव्हां जी ॻाॾी बुक कराई हुई अञा घर गाॾी ड्राईवर आयो कोन्हे ड्राईवर खां पुछियो किथे पहुतो आहे त ख़बर पई त असांखे वञिणो आहे हितां खां घर पाछो बि अचण जो आहे त ड्राईवर खां पुछोसि किथे पहुता आहिनि